जय झूलेलाल मैम मां साक्षी थी ॻाल्हायां मां तव्हांजे स्कूल जी विधार्थी आहियां मां एट्थ में पढ़ंदी आहियां और मां मुंहिंजे पापा जो ट्रांसफ़र थी वियो आहे बलरामपुर

मुंहिंजे पीअ जो ट्रांसफ़र थी वियो आहे बलरामपुर त मां मूंखे ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट खपे तव्हांजे स्कूल मां मां पहिरों बि जी जी मां ने एप्लीकेशन पहिरीं बि ॾिनी आहे लेकिन अञा तक हुनजो अञा तक मूंखे मिली न पायो आहे ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट मां ॾिनी मार्च में तेरहं मार्च तेरहं मार्च जी जी जी क्लास टीचर जे

जी जी जी ठीकु आहे मां कोशिशि कयां थी वरी सां हिक बार ऐं तव्हांखे बि खूब हा हा ठीकु आहे थोरो जल्दी करण जी कोशिशि कजो की मूंखे हुते जीअं बसि लॉस न थिए पढ़ाई जो वरी ठीकु आहे ठीकु आहे धन्यवादु धन्यवादु